ओ बे जोंनि जायगायाव नुबाय थानाय माखासे दाउफोरा मा मा मा रोखोमनि दाउखौ नायनो जों एबा आं मोजांसिन मोनो आं बिनि सायाव एसे बाथ्रा बुंनो लानाय जादों दा दाउ होननानै बुङोब्लाथ' गोबां सानथ्र' हायै दाउ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बे ओनसोला हाग्राजों मानास हाग्रामाजों सिथाबनाय मोनसे गामि ओ बेखौ खालिगाव थाइजौगुरि होननानै बुंनाय जायो जिल्लाया बाक्सा बावहायनो जोङो आइ आफा आबै आबौ रायजो खुंबोदों जाबोदों आरो दिनै जोंनि बेलायाव दासानदि नुबाय थानाय माखासे दाउफोर बे दाउनि सायाव आं बुंनो नागिरदों आरो बबे दाउखौ आङो नायनो मोजांसिन मोनो बेखौबो आं बुंगोन आं फ्राय भाग दाउखौनो माने नायनो मोजां मोनजोबो आरो दाउखौ आं माने अननो ओंखारो ओरैबायदि दाउ दङ दाउराइ दङ ओ बेफोरबायदिनो जों मुं मिथियै माखासे गोबां दाउफोर दङ ओ बबे दाउखौ मा मुं गाबज्रियो हयथ' बेखौ मख' जोबनो हानाय नङा जेरैहाय दाउराइ दङ बावहाय एनिफ्राय दावस्रि बाथ' धनेस आमफ्राय बिदिनो दाउ थेब दाउलुर ओ बेफोरबादिनो बाथ' ओ बेबादिनो ओ गोबां दाउ दं आरोखि दा बेनि मादाव ओ धनेस दाउखौ आं साबसिन माने नायनो मोजांसिन मोनो आरो बाखि गुबुन दाउफोरखौ मोजां मोनो थेवबो धनेस बे दाउखो आङो मोजांसिन मोनो आरो बे धनेस दाउआ बियो खोब माने जाहारबारि बिफां बारियाव बियो ओ बाहा लायो आरोखि बे दाउआ बेवहाय बियो दंफां दनदराव बिदै दैयो बासा बोनानै बे दंफांखौ सौख' सौख'नो बे दंफांनि दनदराव बियो बाहा लायो आरोखि बिदिनो बाहा लानानै बियो बिदै दैयोब्लाथाय बे दाउआ जेब्ला गनाय सम फैयो बे गनाय समनिफ्राय बिमाया बायजोआव बियो ओंखारा बे जोला दाउ धनेसासो बेनो माने आदारखौ नागिरनानै होफैनो गोनां जायो जेब्लासिम बिनि फिसाया गफायनानै गांगोथि सुनानै बिरग्लांनो हाया अब्लासिम बियो फिसा फोरजोंनो बे धनेस दाउ बिमाया फिसाफोरजोंनो थाफानाय जायो जेब्ला समाव बिनि फिसाया गांगोथि सुनानै ओ बिरनो हायो बायजो बुब्लियाव अब्लासो बेबो बिरलांफायो जाहोना मा बै समाव बिनि गाङा गुजोबनानै थायो बिमानि गाङा गुजोबनानै थायो गुजोबनानै थानायनि जाहोनाव बियो बे समाव बाहानिफ्राय गुबुन फारसे बिरलांनो हाया थिग बिदिनो फिसाया जेब्ला बिरनो हायो अब्ला बासानिफ्राय बिरुंनो हानाय अबस्था जायो होनब्लासो बेहाबो गोदान गां रजनानै बियो बिरनो हायो बै समसिमहालागै जेला दाउ धनेसा माने गावनि जो आरो बे फिसाफोरनो बे आदारखौ जगायनानै होफैबाय थानो गोनां जायो बिनिखायनो मा धनेस दाउखौ जेला थेलानो नुयोब्ला माने बुथारनो हामा जेला धनेस दाउखौ बुथारोब्ला बै बासानि बिमा आरो फिसाफ्रा गासिबो ओ रसा नांनानै थैनो गोनां जायो दा बिनिखायनो मा होननो होनदों गोदो गोदायनि सुबुंफ्राय धनेस दाउखौ बुथारनो हामा ओरै होननानै बुङो आरोखि दा जोबोद नायनोबो समायना खुगा गोलाव बे दाउ बे धनेस दाउआ बेखायनो आं बेखौ नायनो मोजां मोनो आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दाउफोर दङ ओ जेन'बा जोङो दाउस्रि दाउस्रिखो जोङो मोनथाम बाहागोआव राननाय जायो मोनथाम जाथनि दाउस्रि जोङो मुं मखयो आरो न'आव लाग्राफोरखौ माने दाउस्रि मोजां होनना बुङो आमफ्राय बे गय बिफाङा ओइ बाहा लुन लुन बोनानै बाहा बोनानै लाग्राखो दाउस्रि हाजि होनो आमफ्राय मोनसे जाथ दाउस्रि दङ बे दाउस्रिया जाहैबाय बेबो जाहारबारि दंफां बारियाव बियो ओ दनदराव बियो बाहा लायो आरो दा बेखौ दाउस्रि खफाथि ओरैहाय होननाय बुङो ओमफ्राय बिदिनो बाथ' दाउफोर दङ दाउथु दङ दाउमैना दङ दाउखा बिदिनो दङ जोंनि बे मानास हाग्रामा जेथुखे खाथि जायो ओ बेखायनो ओ दाउफोरखौ ओरैबायदिहाय आं मोजां मोनोजे माने मोजां मोननायजों बेखौ अनसायोब्ला दाउफ्राबो मानि मोजां मानसिनि खाथि खाथि साफियो आरो आरो बिफां लाइफां माने बानानै गाव गावनि गोदै गारांजों माने बिसोरबो गाबो आरो मेथाइ रोजाबो बिसोरनि गाबनायखौनो माने खोनासंनो मोजां मोनो आरो गोसो गोरबोनि माखासे ओ मायबाफोर साननाय दङब्ला बे दाउमा दाउसाफोरनि गाबनाय रोजाबनाय मेथाइ रोजाबनायजों माने जोंनि गोसोनि दुखुफ्राबो माने स्रां थाङो बे आंनि साननाय आरोखि दा बिनिखायनो जों दाउखौ ओ जानला मोनला नुब्लानो मानि बेखौ लबारजों गावनो नाङा आरो खुबैनो नाङा होखारनो नाङा जेराव गावनाय गैया होख्रांनाय गैया खुबैनाय गैया बुथारनाय गैया बेवहाय बिसोरो माने गोबां दाउफ्रा लोगोबादि जोंजों लोगो बायदिनो थायो दा बिनिखायनो माने दाउ हारिफोरखौ जोङो जेब्लाबो माने अनसायनांगोन अननो नांगोन बेसोरोबो जों बायदि जों सुबुंफोरबादि ओ थांनानै थानो हाबिलास दङ बिनिखायनो जोंनि ओ खाथि खाला सोरगिदिं थानाय दाउफोरखो जों जाहाथे बयबो अनसायो आं बेखौनो सुंदयै खावलायनानै आंनि बुंनांगौखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय